हमरामे कम्प्यूटरके प्रति विशेष ज्ञान छै खास करके डेटा डेटा वीअर हाउसके प्रति जेकर हम शिक्षा अपनेके पट मगध यूनिवर्सिटी से लेले रहियै ओहिमेके जेकर सबके सॉफ़्टवेरके डेटा सॉफ़्ट डेटा कलेक्शनके सॉफ़्टवेर बनाबेके लेल हम डेब्यूके तौर पर भी काम कयले रहियै जेकर विशेषता छै कि जे हमरा अपन डेटाके संरक्षण आओर डेटाके लेबेके लेल जे सॉफ़्टवेर तैआर कयल जाइत छै ओकर जानकारी हमरा पास छै इहे हमरामे एक विशेष हुनर छै जेकर शिक्षा हम मगध विश्वविद्यालयमे दू हजार चौदहमे हम लेने रहियै जेकि एक एक संपन्न संपन्न प्रतिष्ठान रहै जेकरा से हम ई डिग्री डेटाके अथी पढ़ाई कयले रही डेटा डेटाबेस के जानकारीके सॉफ़्टवेयर बनाबैके लेल जेकि हमरा डेटाबेसके सोफ्टवेयर बनाबैके हुनर हमरामे ओ विशेष प्रकार से छै